دہلی میں تعلیم کے شعبوں میں کام کرنے کے بہت سارے موقع ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں یہ نہیں کہ ہم ضروری نہیں کی ہم ایک اسکول ٹیچر کی حیثیت سے ہی وہاں پہ کام کریں وہاں پر اور بھی دیگر کام کئے جاتے ہیں جسے کر کے ہم روزی حاصل روزگار حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر لیب میں لیب اسسٹنٹ بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ لیب مینیجر بھی بن سکتے ہیں جو لیبز ہوتی ہے ان کی مینٹینینس کا خیال رکھ سکتے ہیں ہم وہاں پر اسکولس میں اور دیگر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم اسپورٹس ٹیچر بن سکتے ہیں وہاں پر اور باقی یہ ہے کہ وہاں پر ایڈمیشن وہاں پر اسکولس میں ایڈمیشن لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلینج ہے کہ اگر ہم نے اسکولس میں تعلیم کے کسی ادارے میں اگر ہمیں وہاں پر کام کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارا ایڈمیشن ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایڈمیشن کرانے کے لئے ہم بہت سارے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرکاری اگر ہم کسی کے سرکاری شعبے میں وہ اپلائی کریں گے تو وہاں پر اور بھی زیادہ زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے ہمارا نام آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا چیلینج ہے وہاں پر ایڈمیشن لینا اور تعلیم سے ہٹ کر تعلیم دینے کے علاوہ بھی ہم اسکول میں جو کام کر سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم لیب مینیج کر سکتے ہیں اور دیگر کام کر سکتے ہیں کریکشن ورکر بن سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں